एह् फिल्म मिगी तां शैल लग्गी क्योंकि एह् फिल्म जेह्ड़ी ही ना सारी देश भगती कन्नै मिलदी जुलदी ही ठीक ऐ ते एह्दे च कोई ऐसा वैसा किश निं हा कुसै गी कोई गुंडागर्दी आह्ला किश निहां जेह्का बी ऐहा सारा साढ़े देश कन्नै मिलदा जुलदा हा कियां साढ़े देश दे जेह्ड़े आर्मी आह्ले बंदे न ओ ओह् कियां लड़दे न आज़ादी आस्तै कियां लड़दे न ते तुंदे कियां जेह्के बॉर्डर पर रौहंदे न सारा किश दस्से दा हा ओह्दे च ओह्दे च दस्से दा हा पैह्लें जियां मुड़ा होंदा उऐ एह् जिन्ने कीती दी होंदी फिल्म ते दस्से दा होंदा कि ओह् बड़ा गरीब जेहा होंदा पैह्लें ते कुड़ी होंदी जेह्की डिम्पल नांऽ होंदा ओह्दा बड़ा करदी होंदी ओह्दे कन्नै ब्याह् करना चाहंदी ओह्दे कन्नै पर कुड़ियै दे जेह्के घरै आह्ले मनदे निं हैन मनदे गै निं उसी की भई मुड़ा किश बी निं करदा ते मुड़ा बाद च ओह् आर्मी च होई जंदा आर्मी च होई जंदा बड्डा साह्ब बनी जंदा ओह् कैप्टन ते फ्ही ओह् फिर ओह्दे घरै आह्ले मन्नी जंदे उआं पैह्लें मंदर ते गुरूदुआरै च ब्याह् करी लैंदे फिर ओह् कुड़ी छोड़ने गी जंदी स्टेशन जंदी आखदी भई तू तोलै गै आई जायां बापस ते में रेही निं सकदी ऐ तेरे बगैर जंदा ओह् बापस ते उत्थें फ्ही लड़ाई होंदी गोले पौंदे ते उग्रवादी गोले सुट्टदे ते ओह् झंडा लेइयै चढ़ा दा होंदा प्हाड़ै पर चढ़ा दा होंदा ओह् दूर प्हाड़े पर जाइयै झंडा लाई ओड़दा जियां झंडा लाने आह्ला होंदा उसी गोली बज्जी जंदी ते ओह् मरी जंदा ते भी ओह् कुड़ी रोंदी ते भी बड़े शैल शैल गाने लगदे ओह्दे च ते ओह् मतलब इंया ओह् ते ओह् आह्ली फिल्म दिक्खियै ना पूरा ओह् सेही होंदा कि बड़ी शैल इंया इक्क शिक्षा लभदी कि आं असें आर्मी च होना चाहिदा बड़ी शैल लगदी ओह् ते कुड़ी कुड़ी बड़ा रोंदी फिर कुड़ी ते फिर ओह् ब्याह् निं करदी ऐ ते इंया फिर पूरी जिंदगी इंया रौहंदी ओह् ते सिद्धार्थ नै ओह् बड़ी गै शैल कीती दी ओह् फिल्म मतलब पूरी इंया दस्सी दी जियां जियां विक्रम बत्रा जियां ओह्दी लाईफ ही पूरी जिंदगी उनें जियां कड्ढी पूरी उनें ओह्दे पर दस्सी दी ते